टैक्नोलॉजी हर जॻहि ते सुठी बि हूंदी आहे त कुझु जॻहियुनि ते ख़राब बि हूंदी आहे मूंखां हिकु क़िसो थियलु आहे मुंहिंजे कपिड़े जे दुकान ते हिकु ग्राहक आहियो मूंखां उन हिकु ड्रेस वरितईं उन मूंखे चारि सौ रुपया पेटीएम कयईं उहो पेटीएम करे माना मूंखे पेमेंट अची वई इन खां पोइ ॿ कलाक खां पोइ मुंहिंजो पेटीएम बंदि थी वियो बंदि थियण खां पोइ मां उन जी ॾाढी इंक्वायरी कयईं की छो बंदि थियो छाजे लाइ बंदि थियो त उन में मूंखे कीअं सिधो जवाबु कोन ॾिनो सम्झो केॾीमहिल पुलिस स्टेशन ते धिखा केॾीमहिल एस ओ जी में धिखा केॾीमहिल उते धिखा ईअं ईअं करे मुंहिंजो पंहिंजो खातो मूंखे चालू करण जे लाइ मूंखे ॾेधु सालु लॻी वियो ॾेढु साल खां पोइ उता खां नो कंफॉर्म न उन जो न नो ऑब्जैक्शन जो उहो आहियो गांधीनगर खां हिन खां पोइ मुंहिंजो खातो चालू थियो त टैक्नोलॉजी ॾाढी सुठी बि आहे त कंहिं जॻहियुनि ते ग़लति बि अहिड़ी ग़लति थी थी वञे जेके सभु कुझु पंहिंजो उहो गवाइ था छॾूं अॼु ऑनलाइन ठॻियूं हर जॻहि ते चालू आहिनि की अलाए कहिड़ा कहिड़ा ऐप विझी रखिया अथनि की भई तां ख़ाली क्लिक कयो न तव्हांजा खाता ख़ाली थी वञनि पोइ तव्हां कुझु करे बि न सघो केॾीमहिल लाइट जे बिल जे लाइ बि ईंदो आहे लाइट जे बिल जे लाइ फोन कंदा आहिनि की भई हैलो भई तव्हांजो घरु नंबर हिकु सौ सत आहे हिकु सौ सत जो छटीह सौ रुपया लाइट बिल बाक़ी आहे त उहो लाइट बिल जे लाइ चवंदा आहिनि की भई हीअं जो हीअं न त तव्हां कटिजी वेंदो तव्हां उन में पेमेंट करे छॾो त असां अगरि जंहिं उन में पेमेंट करणु वञू भई ओॾीमहिल ख़ाली उन जे जॻहि ते येस कयूं न त पंहिंजो खाते में जेतिरा बि पैसा हुजनि था उहा बंदि ख़ाली थी ता वञनि हा त टैक्नोलॉजी ॾाढी सुठी ॻाल्हि बि आहे त इन घणनि ई जॻहियुनि ते इहे ख़राब बि आहे ॾाढी बसि